بچے کاشتکاری مویشی پالنے چھوٹے کاروبار اور دیگر مقامی پیشوں جیسے بڑھئی مرمت آٹے کی چکی پولٹری ڈیری کے بارے میں اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ جیسے بڑھئی آیا ہمارے گھر پہ کام کرنے کے لیے تو کچھ چیزیں انہیں دیکھ کر وہ آبزرو کر لیتے ہیں اور جیسے مویشی پالنا جو ہے یہ چیزیں بھی لوگوں کو دیکھ کر جو گاؤں محلّے میں آس آس پاس پاس پڑوس والے جو ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر کہ کیسے وہ پالن پوسن کرتے ہیں اس مویشی کا اور ایک انہیں بھی دیکھ کر وہ اپنے آپ میں آبزرو کر لتیے ہیں اور ڈیری کا بھی یہی مسئلہ ہے اور کاشتکاری کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اپنے گھر والوں کو اپنے بڑوں کو بھائی باپ کو دیکھ کے کہ وہ کیسے کاشتکاری کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر کرتے ہیں اور انہیں فصلوں اور دیگر پیشوں کی تعلیم اس طرح سے ملتی ہے کہ فصلوں اوکیت جو فصلوں کا جو کاروبار ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر گاؤں میں کہ کیسے کاشتکاری ہوتی ہے انہیں دیکھ کر اور کیسے لوگ کرتے ہیں اور کیسے روپائی کی جاتی ہے اور کیسے اس میں کھاد وغیرہ ڈالا جاتا ہے کیسے سینچائی کی جاتی ہے اور کیسے اس کی مطلب کہ جو اس میں خراب کھر وغیرہ ہوتے ہیں گھاس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیسے نکالا جاتا ہے اس کی کیسی کٹائی کی جاتی ہے اور اس کی کیسے تھریشنگ کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر اپنے اندر آبزرو کرتے ہیں انہیں دیکھ کر وہ اس طرح سے سیکھتے ہیں